हुन आऊं तुसैं गी सुनानी पढ़ाई बिच इन्ने जैदा बदलाव आई दे न कि अगर असें बाह्रमीं तक्कर पेपर देऊडे़ ते बाद असैं कॉलेज च औना ते ओह्दे बिच असैं पेपर देना पौंदा तैलु जेइयै अस कॉलेज पुजने ते कॉलेज पुज्जना असें टैस्ट देना ते ओह्दा असें गी फायदा बी ऐ कि चैक होई जंदा कि असैं गी किन्ना नॉलेज ऐ पैह्लै एह् निही होंदा असैं एह् परेशानी निही कि पेपर देना फ्ही कॉलेज पुज्जना ते हुन असें पेपर देइऐ कॉलेज औना पैह्लै साढी परस्टेंज उप्पर मैटर करदा हा हुन असैं गी परस्टेज कोई दिखदा गै नीं ऐ ओह्दी कोई कीमत गै नीं रेह्दी हुन असैं गी जिन्ना जैदा नॉलेज होग फ्ही अस कॉलेज पुज्जी सकने हुन जेह्के कॉलेज आई गेदे बच्चे उनै गी इन्नी जैदा परेशानी होआ दी इक समिस्टर फ्ही दूआ समिस्टर सबजैक्ट बदली बदलियै आंदे फ्ही असैं गी नेईं समझ औंदी सरकार इन्नै जैदा बदलाव लाए दे साढ़ी पढाईयै बिच कि असैं बड़ी सारी परेशानियां दिक्खने गी लभदियां ते हुन असें केह् करने पैह्लै होई स्कूल दी गल्ल बाह्रमीं शा बाद